सऽ सही स्वास्थ जीवऽ के लेल जीवनमे योगाके बहुत बड़ा महत्व आबैया जेनाकि बाबा रामदेब बाबा तरह तरहके मोबाइल पर मेन्दासनाय समासनाय जेना घुटना तक सर से नीचाँ सटाउ ओहिके बाद सेन्या अवस्थामे कमरके उठा कऽ अँगूठा के नजदीक कतेक दूरी तक हम सरके लऽ जा सकैत छी दोसर झूकि कऽ अपना नाकके घुटना तक पहुँचावके लेल या नाखून से नाखूनके रगड़के बाद जे ऊर्जा होइत छै या सन्तुष्टि भऽ सकै हमरा सभकेँ जीवनमे यदि हम फिजिकल लेबर अऽ फिजिकल तरीका से चाहैत छी अपना आपके कि हम जीवकोपार्जन करी तऽ ओहिमे जादा योगके जरूरत नहि पड़ैत छै जे व्यक्ति स्थिर ढङ्ग से आराम बला काज करैत छथि हुनका योग तऽ एकदम जरूरते चाहैत छै ड्रील ड्रील खेलऽ मे कबड्डी खेलऽ मे कतेक एहिमे ऑटोमेटिक ढङ्ग से योग भऽ जाइत छै हमरा जीवनमे जे योगके महत्व भेटल अइ ओकरा लेल टी वी वगैरह पर भी विशेष रूपसे ओकरा देखाकऽ दैनिक जीवनमे यदि हम शान्ति आओर अपन निजके चाही तऽ ई भऽ सकैया